हेल' मोजां ना आब' औ दे ओइ फैलायबायलै नोंनि हटेलाव उखैनानै फैबाय जालाय सैलायो

मा मा दोङोलै जानायनि बुस्थु

आस्सा आस्सा दे दे थाब आस्सा आङो सोंनो नागिरनाया ना गोरान गोथां मैगं बिनिफ्राय आङो मोनसे माब्लाबा गोसो जायो नोंथांनियाव बेदर फानो नालाय बेदर माने बेदर ओंख्रि फानो नालाय सावनाय अमा अमा बेदर सावनाय थायो नोंथांनियाव होमब्ला प्लेटसे हरलाय प्लेटसेयाव बेसेबां दं बेसेबां जायो बेसेना आस्सा होमब्ला दे बिदिब्ला आंनो ओंखाम बोथिसे होदो प्लेटसे इनिफ्राय सावनाय बेदर मोनसे होदो आरो मा मा मैगं ओंख्रि दोङो होदो बिनिफ्राय

दे बिदिब्ला जागोन आंनो मोननैसो आं माने माखासेखौ हटेलाव संनायबायदि जानो हाया आंहा मोनसे एसे माने असुबिदा थायो इनिखायनो आंनो दालि ओंख्रि नांगौ नाथाय बेयाव मस्ला गैयि नांगौ फानलौ फानलौ एसे खम नांगौ थाव एसे खम नांगौ नै बिबायदि इनिफ्राय अमाखोबो मोनजाया नाथाय आङो जानो लुबैदों इनिखायनो सावनाय बेदरखोनो लाबोदो आरो बिनिफ्राय नाङा आङो बियाव दोङो जेब्ला नाङा आङो लांखाया नाथाय बेवनो जागोन ना आङो बेवनो जागोन नोंथांनि हटेलावनो आङो जानोसैनो दोङोब्लालाय दोङोब्ला जानोसैनो नाथाय एसे बानायनो नांगौ आरो अ अ आस्सा आस्सा अ अ दे इनिफ्राय जासिगोन दे आङो आसा थिबाय जि दङ लाबोदो